हलो मछली लेना है कौन मछली लीजियेगा मछली मछली कौन सा लेना है ककड़ी लेना है और कौरो लेना है बचवा है रेवु है रेवु भी लेना है रेवु का कीमत है ढाई सौ रुपये पीस दे दी कब ये बचवा का है डेढ़ सौ के जी और बचवा ई ककड़ी बच बचवा बचवा भी लेना बचवा के बचवा है एक सौ तीस कौन सा लेना है कौन सा लेना है

ठीक दे दें बचवा किस बचवा कितना बोले पाँच के जी और रेवु दस के जी इकतीस सौ पचास रुपया आपके यहाँ हो हुआ तो भाई झोला या कुछ झोला या कोई चीज दीजियेगा तब न देंगे जी भेजिये दे दिये बतले एकतीस एकतीस सौ पचास रुपया पेमेंट मेरा बन ठीक है भेजिये और कोई मछली ककड़ी भी लेना है मछली कितना दस के जी पन्द्रह सौ रुपया इसका भी हुआ ठीक है तो भेज दीजिये पैसा मछली दे दिये